हेलो

गाछ इहाँ छै जरूरी

निरी गाछी छै गाछ लेल तऽ आमके छै लतामके छै पपीता छै नारियलके गाछी छै अमरूद छै हमरा हमरा जरूरी छै आमके गाछ लतामके ओ चाहिये आमके लेबय लीची के हाँ अच्छा हाँ हमरा फलेवला गाछी चाही खूब अच्छा छै गाछी बढ़िआँ फरि सकय जे लगबय छै फड़ऽ लागय छै हाँ जानय छी आँमलाके गाछी अच्छा लागय छै कए रुपैये छै डेढ़ सओ दुइ सओ तीन सओ गाछके रेट एना छै ठीक छै ओना हाँ बढ़िआँ छै गाछी फलल तऽ नहि ने यऽ हरा यऽ ने

हाँ हाँ हमरा हरा

हँय अच्छा हूँ हमरा लेनाय जरूरी छै आमके लतामके गाछी नारियलके हाँ नारियलके ठीके सभ चलि रह रहय छियै नहि नहि हमहीं चलि एबय हूँ तऽ आओर कोइ जे छै गाछी लैवला छै तऽ तेकरो जे छै ने जे लैवला हेतय ओकरा लेने जेबय साथमे ओकरो जइसे लेनाइ छै गाछी